میں نے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا میں اپنا داخلہ کروایا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میرا کورس کب شروع ہوگا کورس کا سمے کیا ہوگا کتنے دیر تک کلاس ہوگی اور کتنے مہینوں کا یہ کورس ہوگا پریچڑ پراپت کرنے کے بعد کیا مجھے روزگار ملے گا اور کورس سے مجھے بہت جانکاری ملی اس سے میں کہیں بھی کوئی بھی چھیتر میں روزگار کر روزگار مل سکتا ہے کیا مجھے پریکشا کے بعد روزگار ملے گا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کیا کیا جانکاری دینی ہوگی کون کون سے فام جمع کرنا پڑے گا